तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या सांगे तालुक्यान सावड्डे गांवांत हेल्थ कॅअर हेल्थ सेंटराची खूब बरी सोय आसा आमी समज केन्नाय खंयच्याय टायमार गेली थंय आमकां बरे डॉक्टर्स उपलब्ध आसा सगळी मशिनरी उपलब्ध आसा समज बेगोबेग आमकां समज उपचार जाय जाल्यार थंय वचून आमकां आमचेर उपचार जाता पूण समज सामकीच एमरजंसी किंवां सिरयस आसा जाल्यारूच ती मुखार मुखालल्या जी एम सीन किंवां मडगांव हेल्थ सेंटरान अशें धाडटा पूण हांगा सोय बरी आसा सामकेंच कोणाच्यान जायना जाल्यार थंय वचून आमकां उपचार घेवपाक मेळटा